جی میں تعلیم قرض کے بارے میں جانتا ہوں تعلیمی قرض بینک یا ایک تعلیمی قرض رقم کی ہے جو اعلیٰ یا بعد از ثانوی تعلیم کے اخراجات کے لیے مالیاتی ادارہ ہے بنیادی طور پر یہ قرضے ڈگری حاصل کرنے عمل کے دوران کتابوں اور سامان کی لاگت ٹیوشن اور رہنے کے اخراجات کو پورا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تعلیمی قرض اکثر جب طلبا ابھی کالج میں ہوتے ہیں تو ادائیگیاں مؤخر کر دی جاتی ہیں بعض اوقات قرض جو لیے رہتے ہیں ان کی بنیاد کا مقصد ان ادائیگیوں کو ڈگری حاصل کرنے کے بعد چھ ماہ کی اضافی مدت کے لیے مؤخر کیا جا سکتا ہے تعلیمی قرض کو سمجھنا بہت ہی آسان ہے عام طور پر تعلیمی قرض کسی یونیورسٹی یا کالج میں تعلیمی ڈگری حاصل کرنے کے مقصد کے لیے جاری کیے جاتے ہیں تعلیمی قرض نجی شعبے یا سرکاری قرض سے حاصل کیے کیے جا سکتے ہیں جب کہ کچھ قرض کم شرح سود فراہم کرتے ہیں کچھ دوسری سبسڈی والے سود فراہم کرتے ہیں عام طور پر نجی شعبے کے قرض ایک روایتی عمل کی پیروی کرتے ہیں اور سرکاری قرضوں کے مقابلے میں ان کی شرح سود زیادہ ہوتی ہے مجھے یاد ہے کہ میرا ایک ایک کلیگ تھا جب س نے اس قرض تعلیمی قرض سے فائدہ اٹھایا تھا اور مجھے اس تعلیمی قرض کے بارے میں کچھ جانکاری بھی نہیں تھی اس نے آ کر مجھے بتایا کہ سلمان تعلیمی قرض بھی ملتا ہے کوئی یوینورسٹی یا کالج دیتی ہے اگر آپ اس میں انرولڈ رہیں گے تو باقی سرکاری سرکار بھی یہ فراہم کرتی ہے اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو اس نے مجھے بتایا کہ اس سے ہم فائدہ میں فائدہ اٹھا سکتا ہوں اور میرے گھر والے مطلب اتنا یہ نہیں ہے کہ پیسہ دے دیں تو میں اس لیے تعلیمی قرض لے رہا ہوں اور اس نے اس سے فائدہ اٹھایا اور مجھے بھی بتایا تب مجھے پتا چلا کہ تعلیمی قرض بھی ہوتا ہے